ना सारनो थांबा खदाल सिखा बा बेफोरखौ लानानै थांनांगौ आरो खबाय जेखाइ ओमफाय ओमफाय सारग्रा बेदिनो बाल्थिं गामला बेफोरखौ लानानै थाङो ओमफ्राय लोगोसे बे दैयाव मोनहैयोब्ला ओरैनो दै सेराव सनमान लाग्रोयो धोरोमारि हिसाबै खुलुमग्रोयो इसे सनमान लाग्रोयो ओमफ्राय आरो ना सारनायजों लोगोसे गोबाव सारनाय जायोब्ला ओंखामफोरबो लानानै थांफायो बेहायनो सारखांनानै जायो सारखांनानैबो जायो सारखाङियावबो दसे रेस्ट लानाय समाव जानाय जायो